हाँ आपके यहाँ सिमरिया घाट का कैसा अभी डेवलेपमेंट हुआ है हूँ हूँ हूँ आपका घर सिमरिया घाट से कितना दूर होगा अच्छा तब वो आप सिमरिया घाट देख के बा आसपास कोई दुकान उकान खोलना चाहेंगे फूल फूल का या जैसे ये परसाद वरसाद का हाँ तो उसी हिसाब से थोड़ा देख देख कर बताना होता है कि ये मतलब कौन सा या कैसा दिखेगा कौन सा अपना उस हिसाब से थोड़ा चेक करके है की क्या लगाइएगा दुकान या नहीं हाँ हाँ हाँ वही इसलिए बोले

वही और फिर और आपका पूरा परिवार अच्छा

हाँ हाँ वही देखिए वो अगर सपरिवार वहाँ रहिएगा तो फिर उसका व्यवस्था भी अलग करना होगा हाँ तो देखते हैं ये यही सब वो देखकर बोलना होगा और बताना होगा बाहर जी हाँ और सब सही है और आप अपने जीवन के लिए कुछ अलग से वहाँ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं हाँ क्योंकि जिस तरह से बन रहा है यहाँ के सामाजिक लोगों को फायदा होगा ठीक है हाँ ठीक